जियां मै गल्ल करां के जदूं मैं छोटा जेहा होंदा तां मेरे दोस्त हो बड़े सारे दोस्त होंदे छोटे छोटे दोस्त बचपन च जि'यां गे स्कूल जंदे हे अस कट्ठे तो स्कूल जाना फिर रेसैस होनी ते असें बांटे खेलने गुल्ली डंडा खेलना ते रौह्ना शरारती करनियां ते जियां बचपन होंदा गेआ तां फेर थोह्ड़े बड्डे बड्डो होए तां बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मिले ते केईं मरोंदे केईं गल्त तरीके दा गाइड करदे केईं गल्त रस्ते उप्पर जंदे केईं नशे करदे केईं चोरियां करदे ते इ'यां इ'यां ही होंदी संगत चलदी रेही फेर मैं थोह्ड़ा बड्डा बड्डा होई गेआ ते मेरे सोच बिचार जेह्ड़े ओह् अलग होई गे फ्ही मिकी अच्छे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मिले ते बड़ा अच्छा म्हौल बड़े अच्छे दोस्त मिले होर बड़े अच्छे तरीके ने मिगी बड़े स्हेई स्हेई रस्ते दसदे होर बड़ा प्यार करदे होर बड़ा अच्छी लाइन उप्पर भजाने दी कोशिश करदे ते मेरा भरपूर साथ दिन्दे ते कुछ दोस्त ऐसे हे ओह् बड़ी जिद्द करदे होर गल्त रस्ते उप्पर मिकी चलांदे ते ओह् नशे बी करदे ओह् शराबां बी पींदे भंङा बी पींदे फ्ही मैं थोह्ड़ा बड्डा होई गेआ फ्ही मिकी बड़े अच्छे दोस्त मिले ते फ्ही मैं जेह्ड़े मिकी अग्गें मिले जेह्ड़े हून मेरे दोस्त ने हून मैं दकानदारी करदा ऐ ते दकानदारी दी लाइन च बी मिगी बड़े अच्छे दोस्त न मेरे बड़े अच्छे दोस्त न ते ओह् सारे मिगी बिजनेस दे बारै च बड़ा अच्छे तरीके ने समझांदे न होर बड़ा माटीवेट करदे न ते बड़ा बड़ा ही शैल लगदा ते मतलब स्हेई तरीके ने ओह् होर मेरे गाह्की बी बड़े अच्छे बनांदे न होर बड़ा मिकी प्यार होर महोब्बत दे कन्नै बड़ा प्यार जतांदे न मेरे दोस्त मिकी ते बड़ा अच्छा बिजनेस दे बारे च मिगी बड़ा समझांदे होर बड़ा ही मेरा रोल अग्गें बढ़ाने दा तरीका बिजनेस दे बारे च मिकी बड़ा किश समझाया उ'नें होर बड़ा ही मेरे दोस्त बड़ा ही मेरे कन्नै साथ दिन्दे न ते बड़ा साथ नभा'रदे दे न ते मेरा बिजनेस बी अच्छा चलै करदा ऐ मेरे दोस्तें दी वजहा ने ते बड़े दोस्त ते बड़ी बनचाही ते बड़े गाह्की सारे मेरे दोस्तें दियां वजह न मेरी दकाने'र आवे'रदे ते बड़ा ही अच्छा होर बड़ा ही मिगी साथ ऐ मेरे दोस्तें दा मिकी ते बड़ा ही प्यारे लगदे न मेरे दोस्त मिकी